ई तेसर प्रश्नमे आबी रहल अछि जे कोन कोन राजनीतिक दल आओर नेताके अहाँ अपना इलाकामे जनैत छी हुनकर एजेंडा की छनि नागरिकके अहाँ कोना मदद कयलनि अछि ओ लोकनि आओर हुनकर एजेंडा की छनि राजनीतिक दल तऽ आइ काल्हि प्राचीन कालमे भारतमे दलके संख्या कम छल जँ जँ एकर समय अवधि बढ़ैत गेल पार्टी आओर दल अइमे वृद्धि भेल अइ तरहें क्षेत्रीय पार्टीके उदय भेल क्षेत्रीय पार्टीके आब उदय भेलासँ दूटा तरहके जे पहिने पार्टी छल तीन तरहके जे पार्टी छल यथा जेना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस छल या भारतीय जनता पार्टी भारतीय कॉम्युनिस्ट पार्टी बादमे क्षेत्रीय पार्टी सब राष्ट्रीय पार्टीके रूप धऽ लेलक चाहे उ अपना दल हुवे चाहे राष्ट्रीय जनता दल हुए जदयू हुवे लोक जनशक्ति पार्टी हुवे समाजवादी पार्टी हुए दक्षिण भारतके विभिन्न तरहके पार्टी हुवे एहि तरहें या आवामी मोर्चा पार्टी हुवे या मुकेश साहनीके पार्टी हुयैन अइ सब तरहसँ जतेक केओ राजनेता छथि बहुत तरहके राजनेता छथि जे मुख्यधारासँ पार्टीके मुख्य पार्टीसँ हटिके अपन क्षेत्रीय पार्टीके रूप धारण कऽ लेला हँ आओर क्षेत्रीय पार्टीके रूपमे लोगके बीचमे मोन लुभावन कार्यक्रम लऽ कऽ प्रस्तुत भऽ जाइ छथि ओ अपन जे मेनिफिस्टो छनि हुनकर घोषणा पत्र जे छनि हुनका लोकनिके छनि ओइमे लोक लुभावन बहुत तरहके कार्यक्रमके ओ सब प्रदर्शित करै छथि यथा जेना की हमर पार्टीके लोक जँ जीत जेता हमर पार्टीके जँ सरकार बनि जायत तऽ अहाँके अइ तरहके हम सुविधा देब अहाँके राज्यके हम अइ तरहसँ विकास करब अहाँके हम जिलाके विकास करब अहाँके विधानसभा ई क्षेत्र अइ ई गाँव गमे अइ पञ्चायत अइ ओकर हम विकास करब ई लोक लुभावन भाषणके रूपमे ओ लोकनि प्रकट करै छथि लेकिन मुख्य रूपसँ जे राष्ट्रीय पार्टी छै ओकर कार्य योजना ई क्षेत्रीय पार्टीके कार्य योजनासँ भिन्न होइ छै ओइमे किछु स्थिरिता रहै छै आओर हिनकर सबके जे क्षेत्रीय पार्टी छनि लोकके नेता लोकनिके ओ अस्थिरता रहै छनि अइ साल किछु घोषणा पत्र अइ अगिला साल किछु घोषणा पत्र अइ तेसरो साल किछु घोषणा पत्र अइ एहि क्रममे लोक लुभावन भाषण आओर घोषणा पत्रमे बराबर संशोधन होइत रहै छै लेकिन राष्ट्रीय पार्टी किछु छथि कांग्रेस या बी जे पी छथि हमरा तऽ सबसँ जादे बी जे पी पार्टीके बी जे पी के नेता जे कार्यक्रम पसन्द भऽ रहल अइ यथा पूरा विश्वमे भारतके यशस्वी ओजस्वी कर्तव्यशील कर्मनिष्ठ आओर सनातनके सदैव मस्तकपर रखनिहार प्रधानमन्त्री परम आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी जे पूरा विश्वमे अपन एकछत्र राज्य सनातन धर्मके स्थापित केने छथि एहि तरहके यशस्वी अइ तरहके ओजस्वी अइ तरहके चिरञ्जीवी प्रधानमन्त्रीके देख रेखमे सम्पूर्ण भारतवर्ष भारतीय जनता पार्टीके देख रेखमे तरक तरक्कीके बुलन्दीके उच्च शिखरपर चढ़ल जा रहल यऽ आओर भारत

समर्थनमे जन जन समर्थन मे आओर देशमे सरकार सत्ता आबि गेलासँ जे तरक्की भऽ रहल अइ